अपने आसपास कस्बे या शहर तो नहीं लेकिन अमरकंटक से या पूरी नर्मदा परिक्रमा की यात्रा करते समय हम लोग इंदौर के पास एक झाबुआ ज़िला है वहाँ से निकले अंदर ही जंगल जंगल से गाड़ी जाती है तो वहाँ पर भैगा आदिवासी और उनसे जुड़े और जनजाति आदिवासी रहते हैं तो वो अक्सर क्या करते हैं कि गाड़ियों के आगे ये थी लगे हुए लकली बल्ली डाल देते जिससे कि वो गाड़ी पंचर हो जाए और उसके फा बाद फिर वो लुटपाट करते हैं पेशेवरों लुटेरे नहीं हैं लेकिन उनके पास खाने पीने के साधन नहीं होने से वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं तो जब हम लोग वहाँ से निकले तो भय तो बने ही हुआ था क्योंकि पहले सभी से सुनते रहते थे और आजकल तो वो नए नए तरीके भी अपनाने लगे हैं तो उन्होंने क्या किया था की दो मोटर सैकिल वालों कि आगे हम लोग को मिले तो हम लोगों ने उनसे रास्ता पूछा तो उन लोगों ने हमको रास्ता भी गलत बताया था तो फिर पता नहीं क्या हमारे ड्राइभर तो को सुझा कि उसने जिस रास्ते को उन लोगों ने हमको बताया था कि वहाँ से वो रास्ता सीधा जाता है आगे उस रास्ते से न मुड़ कर के वो दूसरे रास्ते से मुड़ा शायद कभी कभी ये सम्भावना या मन की बातें होती हैं उपजती रहती हैं कि हमको जो यह बता रहे हैं वहाँ से नहीं जाना है चो जो दूसरे रास्ते से गए तो वहाँ से फिर हमलोग सकुशल वापस बाहर निकले और उसके बाद हम सबको थोड़ा अच्छा लगा उसके पहले जो भैक्रांत थे वो तो थे ही और वो अनहोनी भी होने जा रही थी लेकिन फिर किसी तरह हम लोग बच निकले उससे